बस्स ठीक ठाक तुस दस्सो आं कुत्थें केह् करां नां यार केह् करचै फ्ही नुआढ़ा इयां कोई पता बी नी ऐ इयां बंदा पता नी केस स्हाबा दा हा यरा में पिच्छली बारी उन्ने मिगी ओह् सनाया ही मिगी कल्ल आया मेरे कोल इत्थै मिकी ते सना दा हा अहें मैं रामू शा दी हट्टिया कम्म कीता दा पैहलें ते महां चल ठीक ऐ रामू शा दे अगर कम्म करियै गेदा ते फ्ही ओह् बंदा माड़ा थोह्ड़ी ऐ

आ आ नेईं कम्म ते पूरा जानदा इन्ना नी ऐ दिक्खो रामू रामू शा दी मार खाद्धी दी होग ते बंदा फिर कोई नार्मल थोह्ड़ी होना ओह् बंदा ते ठीक होना बंदा ठीक होना पता नी कोई सिस्टम किए जेहा नुआढ़ा यार बाच कोई दिक्खां अग्गै पिच्छै गल्लां नी ना करे इयां के आखदे जी पैसे सारे एह् खाई गे मिगी दित्ता कक्ख नी इनें बेस्ती दा ढंग बनी जंदा ना आं हुन तूं मिगी सना मेरी गल्ल सुना हां कल्ल गी जाना पवै जां तूं कुतै जाना पवै उसी गल्ला पर बठाऊ उड़चै अस गल्ला पर बठाऊ उड़चे इन्ना हारा यकीन होना चाहिदा नी असेंगी आं चल इयां कम्म करने आं ना रक्खी लैन्ने आं उसी पंदरां दिन दिक्खने आं किस स्हाबा दा बंदा किंस स्हाबा दा नेई असेंगी पंदरें दिनें च नुआढ़ा पता लग्गी जाना नेई नेई पैह्लां इयां दिक्खी लैन्न्ने चैक करी लैने आं नी आं ते फ्ही पंदरें दिनें बाद दिक्खी लैगे फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके